شادی ہو یا کوئی اور پارٹی وغیرہ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی کا انتظام کرنا ضروری اور لازم ہوتا ہے کیونکہ پانی تمام لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے ہم یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پانی سپلائی کرنے والے کو ہائر کر لیتے ہیں اور بھیڑ کی مقدار کو دیکھتے ہوئے اسے پانی کا آڈر دیتے ہیں اگر ایسا انتظام نہیں ہو پاتا ہے کسی وجہ سے تو ہم لوگ بسلیری یا اکوافینا جیسی کمپنیوں کے ایک ایک لیٹر والے بوتل کو خرید لیتے ہیں جس سے ہماری یہ کمی دور ہو جاتی ہے اور ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے